खाना पीनामे जे छै हमरासबके मछली चावल मछली रोटी तकर बाद जे छै मटन ईसब बहुत अच्छा लागैए तकर बाद आलू कोबीके सब्जी खाइ छी हमसब तकर बाद साग साग खाइ छी लाल साग हरा साग जे भी छै बहुत अच्छा लागैए खाना पीना बहुत नीक बनबै छी अपना हाथोसँ हमसब सुआदसँ बनेलहुँ बहुत अच्छा लागल खाइमे सब्जी छै फूल कोबी छै पत्ता कोबी छै शलगम छै एकर सबके सब्जीसब छै सबचीज मिलाजुलाके बनेलहुँ तब ओकरा हमसब डालना कहै छिए अपना हिन्दीमे तऽ ओ बढ़िआँ खेनाइ अइ बहुत बढ़िआँ लागल नीक लागल सब मिक्सचर सब्जीसब बनेलहुँ बहुत अच्छा लागैए हमरा ईसब सब्जी आलू कोबी भेल जेना पत्ता कोबी भेल जेना आलूके भाजी भेल ईसब हमरासबके बहुत नीक लागैए दालि भेल दालिसग्गा भेल ईसब बहुत नीक लागैए हमरासबके खाइमे मीट मछलिओसब खाइ छी माछ भात खाइ छी मछली चावल खाइ छी ईसब बहुत नीक लागैए मटन रोटिओ खाइ छी हमसब बहुत नीक लागैए हमरासबके खाइमे